आब तऽ चूँकि इन्टरनेटके जमाना भऽ गेलैए तऽ हर जगह हर परिवेश देखैलए मिलै छै हर लिबासमे आदमी भेटै छै लेकिन मिथिलाके पाग आओर धोती बहुत प्रधान छलैए मिथिलाके लोक धोती आओर पागमे देखाइतेटा छलथि हेँ पहिरै छलथि हेँ पाग सम्मानके पूरक होइ छलैए एकटा आओर महिला जे साड़ी पहिरै छलथि हेँ ओ सीधे पल्ला पहिरै छलथि हेँ उनटा पल्लाके रिवाज तऽ बादमे धीरे धीरे भेलैए एखनो जँ हमरासबके बिआह दान होइ छै तऽ सीधे आँचर लऽ कऽ बिआह दान होइ छै सीधे आँचरमे खोँइछ पड़ै छनि सीधे आँचरके मान्यता छै प्रधानता छै